हैलो दिक्खो मड़ो में डोमिनोज़ ते पिज्जा ऑर्डर कीता हा होर केसी बिच दा खाना ऑर्डर कीते दा ते बड़ा टाईम लाई ओड़ेआ बच्चे आए दे ते पार्टी चला दी ऐ ते बस में ऑर्टर कीते दा समान डामिनोज़ दा पिज्जा ते एह् केसी थ्री सिक्सटी होइया एह् उत्थें पौंदा बख्शी नगर उत्थें उत्थुआं खाना ऑर्डर कीते दा ऐ ते बस इयै दिक्खना कि बड़ा लेट होइया खाना ते जम्मू दा केसी आए दे पार्टी बनान ते मासी दा घर ऐ ना मेरी उत्थें आए दे अस पार्टी बनान ते बस केसी थ्री सिक्सटी चा ऑर्डर कीते दा खाना ते उत्थें डोमिनोज़ कीते दा पं छे पिज्जा ते बड़ा टैम ला दे न ते में दौ घैंटे होइये बलगदे ते कुछ निं पुज्जेआ ना ते खाना पुज्जेआ ते ना ते पिज्जा पुज्जेआ बड़ा टाईम लेई लैता इत्थें ते बस ओही में एप गी चैक करन लग्गेआ की किन्ना टैम लग्ग एह् आक्खन लग्गे बस पुज्जा बस पुज्जा डोमिनोज़ पिज्जा आस्तै सडनली आए डिब्बे ते एप च दस्सा दे कि यूअर ऑर्डर इज़ प्रपेअर ते बड़ा टैम लग्गी गेआ दौ घैंटे होए अजे तगर मेरा खाना निं पुज्जेआ इत्थें बड़ा टैम लग्गी गेआ डोमिनोज दा में पैह्लें बी मंगाया हा पिज्जा ते ओह् इन्ना टैम निं लगदा ऐ कुसै नै हद्द गै कीती ऐ ओह् दौ घैंटे पंज पिज्जा कोई दौ घैंटे लगदे दस्सो हां ऐल्ली बी पुज्जेआ निं दौ घैंटे होई गै ऐल्ली बी पुज्जेआ नेईं हून ढाई घैंटे होन लग्गे न ते ढाई घैंटे बंदा अखनूर बी दिक्खियै बी आई जंदा ते केसी कीते दा खाना ऑर्डर उन्ने ते भलेआं हद्द कीती ना ओल्लै दे ढाई घैंटे जेल्लै बना दा हा ते बस पंदरां मिंट च दस्सा दे न पुज्जी जाह्ग चलो पुज्जी जाह्ग बड़ा चंगा ते बड़ा टाईम लैता सारे बच्चे इंया भुक्खे बैठे दे न ते बेट करा दे मतलब बड़े उतावले कन्नै भुक्ख लग्गी दी बेट करा दे न पता निं कदूं पुज्जग पुज्जग चलो ऐल्ली दिक्खने आं दोआरा कुत्थें पुज्जे दा ऐ फिर में फोन करना नेईं पुज्जेआ ते फोन करना उत्थें